सिंधी हर ॻाल्हि में माहिर आहिनि चाहे कपिड़े लटे में चओ या गहना पाइण में जेवर पाइण में बि हुननि पंहिंजी माहिरता ॾेखारी आहे कंहिं बि पंहिंजी ॿोलीअ सां लाॻापो रखंदड़ प्रोग्राम ते अगरि असां वञू था त ठही संभड़ी सुठे नमूने चाहे मर्द हुजनि चाहे जाइफ़ा हुजनि जाइफ़ाऊं ॾाढो सुठे नमूने संभड़ी ठही करे खसड़ियूं गुजड़ियूं गॾो गॾु मोतीनि जा हार कननि में वाला नक में नथनी ॾाढे सुठे नमूने ठही संभड़ी त मर्द बि हथ में वॉच मुंडी सुठे नमूने ठही संभड़ी करे गले में चैन माना क्या बात ऐं कपिड़ो लटो सूट बूट पाए करे सुठे नमूने हर हिक फंक्शन जी इंजॉयमेंट ॾाढे धाम धूम सां मौज सां असां सिंधी माण्हुनि में माहिर आहियूं ऐं ॾाढे सुठे नमूने हुनखे इंजॉय कंदा आहियूं